में इस जब हम लोग छोटे थे तब इतने पास पास स्कूल नहीं हुआ करते थे दूर दूर जा कर कम से कम दुगुना दूर जा कर हमें पढ़ना पड़ता था क्योंकि आज के ज़माने में जो ये हमारा ये सी बी एस इ बोर्ड चल रहा है पहले के ज़माने में सिर्फ हिन्दी बोर्ड चलता था जिसके लिये आस पास स्कूल नहीं थे हमे अपने गाँव से जा कर अदर गाँव में पढ़ना पड़ता था कम से कम दो किलोमीटर दूर कम से कम आधी घंटा पहले हम लोग चलकर पैदल तो स्कूल कौलेज पे प पहुँचते थे पहले उतना भी साधन भी नही था की नही हम लोग स्कूल पर टाइम से पहुँच जाएँ लेकिन अब तो सभी साधन हो चुके पहले आप और पहले स्कूल थोड़ा दूर दूर हुआ करता था अब तो हर गाँव में कम से कम दो चार स्कूल हो गए हें नहीं तो पहले प्राइमरी स्कूल भी हुआ करता था तो एक गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव में हुआ करता था जिसमें जाने में भी दिक्कत होती थी हम लोग को लेकिन अब वैसा नहीं है अब तो अब तो वैसा नहीं है अब तो हर गाँव में कम से कम एक से ले कर आठ तक प्राइमरी स्कूल हो गए हैं जिसकी वजह से उतनी दिक्कत नहीं हो रहनी हम लोग के ज़माने में हम लोग कम से कम दो तीन किलोमीटर दूर दूर जा कर पढ़ना पड़ता था जिससे बहुत दिक्कत होती थी कम से कम टाइम आधे आधे घंटा टाइम ऐसे हम लोग का नुकसान हो जाता था अब तो हाई की कम से कम अब पाँच मिनट भी पहले भी निकले तो आराम से अपने गाँव में स्कूल है पहुँच जाएंगे और बचपन में हमलोग को बहुत ख्वाहिश थी की नहीं हम लोग यहाँ पर घूमे वहाँ पर घूमे ट्रिप पर जाएँ लेकिन हम लोग कम से कम छः सात क सातवी क्लास तक कहीं इधर उधर नहीं जाए गए हुए हैं सातवीं के बाद आठवी में हम लोग ट्रिप पर मिर्ज़ापुर पहली बार गये थे जिसमें हम लोगों को घूमना पड़ा घूमने से पता चला की नहीं दुनिया ऐेसी है दुनिया इतनी बड़ी हैं और बहुत सारे कामों के बारे में भी पता चला की नहीं आप यहाँ पर आएंगे ऐसे होगा वो घूमने पर ही पता चलता है कि नहीं आप कैसे हैं आप व्यवहार में क्या है आपको दुनिया के बयान दुनिया के बारे में पता चल रहा है दुनिया के बारे में पता चल रहा है अगर आदमी के व्यवहार के बारे में चल पता चलता है किसी से आप संपर्क करेंगे तभी पता चलता है कि नहीं आदमी कैसे हैं आदमी कैसे नहीं हैं और ट्रिप ट्रिप पर तो जाने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था ने हम लोग तो बहुत जगह लखनऊ तक भी ट्रिप पर गए हुए हैं लखनऊ से फिर कानपुर भी गये हुए हें ट्रिप हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हुए हें ट्रिप पर भी जाना हर आदमी को अच्छा लगता हे चाहे कोई भी हो चाहे हम हो चाहे चाहे आप हो चाहे कोई भी हो सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है ट्रिप पर जाएँ हम तो कहेंगे कि नहीं सबको एक बार ट्रिप पर जाना चाहिए घूमना चाहिए उससे आपके नालेज के बारे में पता चलता हे आप कैसे व्यवहार करते हें आप किसी के साथ संपर्क में आते हैं आप गाँव से ले कर सहर में जाते हें तो उससे भी पता चलता है कि नहीं आपको ग नौलेज कितना है कहीं न कहीं आए जाएंगे तो आपको ज्ञान ही बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा अच्छी तरह की नहीं दुनिया कितनी बड़ी है घूमने फिरने आने जाने से बहुत अच्छा लगता है चाहे कहीं भी जाइए आप घूमते फिरते रहिए और स्कूल तो आप ज़रूर जाइये क्योंकि स्कूल जाने से ही पता चलता है की नहीं आपका ज्ञान कितना है आपको बुद्धि विवेक सब कुछ सब कुछ में बृद्धि होती है आपको इसलिए हम कहतें हें कि स्कूल हर हर लोग को जाना अनिवार्य हे हर लोग को ट्रिप पर जाना भी जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग जितने ट्रिप पे जाएंगे उतना ही आप लोग को पता चलेगा कि नहीं आपके व्यवहार में क्या है क्या नही है इसलिए हर आदमी को ट्रिप पे जाना चाहिए हम लोग कालेज पर पढ़ते थे तो हम लोग ट्रिप पर बहुत ज़्यादा जाते थे हर महीने में एका एक ट्रिप करने चाले जाते थे नहीं कहीं जाते थे तो हर महीने के लास्ट में बनारस तो ट्रिप पर चले ही जाते थे चाहे जैसे भी जाएँ हम लोग सर जिससे भी करके चले जाते थे सर जी बल्कि जबरदस्ती करते थे कि नहीं चलो आप लोग सभी लोग तो ट्रिप पर जाना चाहिए सभी लोग को कि कहीं जाने आने जाने से कुछ होता नहीं है बल्कि आप हमारे और आपके ज्ञान में वृद्धि ही होती है इसलिए हर जगह ट्रिप में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर ट्रिप में हम लोग जाएंगे तभी तो कुछ होगा ट्रिप में जाने से ही ये अच्छा होता है ट्रिप में जाना बहुत जरूरी है जितना आप घूमे गाएंगे उतना ही आपको नोलेज बढ़ेगा आपको ज्ञान होगा एक दूसरे के बारे में हमें पता चलेगा एक दूसरे के बारे में हम बताएंगे इसलिए हम लोग को ट्रिप पर जाना बहुत जरूरी है सभी लोग और स्कूल तो सभी लोग जाएँ चाहे जो भी है पढ़ना लिखना तो सभी को बहुत जरूरी है एकदम अनिवार्य चाहे कोई भी हो सबको ट्रिप पर जाना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है इसलिए आप घूमिए फिरिए जहाँ घूमने फिरने का जहाँ ट्रिप पर जाने का मौका मिले उसे मिस नहीं करें हर जगह ट्रिप पर जाएँ आप लोग